ड्रॉइंग सभमे जे छै कभी कभी बहुत फायदामन्द रहल ड्रॉइंग सिखलासँ बहुत अच्छा रहले ड्रॉइंग सिखलासँ बहुत ई होइ छै कभी कभी जे छै इसकुल कॉलेजमे कम्पीटिशन भेल ड्रॉइंगके तऽ ओइमे भाग लेलहुँ भाग लेलहुँ तऽ ई होइ छै जे छै वहाँपर बहुत सारा बच्चा भाग लै छै तऽ वहाँपर अपना अपना कला देखेलक ड्रॉइंग बनाके देखेलथि जकरा जे अच्छा रहै छै ओकरा पुरस्कार देलक पुरस्कृत करेलक मनोबल बढ़ैल गेल बहुत इच्छा ई रहल कि वहाँपर ई होइ छै कि इच्छा जब बढ़ै छै तऽ बहुत आब आगाँ बढ़ैके लिये बहुत प्रयास करलहुँ कि की ड्रॉइंग अच्छा बनेलहुँ बहुत ही मम्मी पापाके सपोर्ट रहै छै कि हमर लड़का ई करलक अच्छा करलक अच्छा प्रयास करलक कॉलेजमे अच्छा जान पहचान भऽ जाइ छै कि हमरा जे प्रेरित करलक ड्रॉइंग जेहो होइ छै मानचित्र जे आदमीके मनोबल बढ़ाबै छथि ड्रॉइंगके लिये जे छै कहूँ भी हम कम्पीटिशन लऽ सकै छी ओइमे भाग लऽ सकै छी ओइमे भाग लऽ सकै छी देखा सकै छी अपना कलाके प्रदर्शित कएके देखा सकै छी कि ई कला की छियै कलासँ ई होइ छै कि ड्रॉइंगमे जे छै कहाँ भी कॉलेज इसकुल बच्चाके कभी सिखैके लिये अगर बोलल जाइ तऽ वहाँपर सिखा सकै छियै बहुत कॉलेजमे जे कम्पीटिशन जे होइ छै ओइमे बहुत सारा बच्चा भाग लेलक ओकरा लिये अपना अपना कला देखेलक अपना ड्रॉइंग बनाके देखेलक जिनका जे अच्छा रहै छै ओइ तरहसँ हुनका हमर सर जे होइ छथि क्लासमे हुनका प्रोत्साहन बढ़ायल मनोबल बढ़ाबै छथि हुनका जे भी होइ छै बच्चाके हौसला बढ़ाबै छथि कि बच्चा आगा बढ़ाबैके प्रयास करै छथि मनोबल हुनका बढ़ै छै